भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हमरा सभके लेल जे छै से एक बहुत बड़ा श्राप छै भ्रष्टाचार जे छै से आइकाल्हिकऽ कतहुँ भी कम नहि छै हर जगह ही भ्रष्टाचारके जे छै से हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जादा प्रचलित छै जेनाकि आओर ओहिसँ जे छै से अहाँकऽ बिहार सरकार हमरा सभकऽ जे छै से राज्यमे या जिलामे जैसे जागरूकता बिहार सरकार जेनाकि विभिन्न जाँच घरके बिहार सतर्कता विभाग एहि सभके माध्यमसँ जे छै से एकर जे छै से उपायके लेल ईसभ बनायल गेल हँ जाहिसँ हम अपन जे छै से समस्याकऽ समाधान लयकऽ एहि सभसँ सन्गठनसँ पहुँची आ हमर समस्याकऽ समाधान हुअ भ्रष्टाचारके लेल भ्रष्टाचार के लेल जे छै से सरकार हमरा सभके लेल जे छै से हर जगह पुलिस टीम राति राति भर जे छै से काम करयए पेट्रोलिंगके माध्यमसँ सतर्क रहयए भ्रष्टाचारके पूर्ण रुपसँ दूर करबाक लेल सरकार समाजके जागरूकता बनऽ पड़त बनऽ पड़त तखने जे छै से भ्रष्टाचार पूर्ण रूपसँ खतम होयत